हाँ मैम बताईए नमस्ते क्या मदद चाहिए आपको

कहाँ पर आप खुलवा रही है कहाँ पर आप अच्छा अच्छा बताईए क्या मदद चाहिए आपको हाँ हाँ हाँ ठीक है बात कर लेते हैं आकर उसे उठकर आते हैं हम

ठीक है आप जो मद मदद बताईए आप जितनी आपको चाहिए जैसे चाहिए हम हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे आपके लिए बच्चों के लिए स्कूल जब ये स्कूल खुल रहा है तो उसके लिए जो भी मदद हमसे होगी वो हम कर देंगे ठीक ठीक ठीक ठीक हम कॉल करते हैं कल आ कर देखते हैं कहाँ पर जमीन है आपकी कहाँ स्कूल आप खुलवाना चाह रहे हैं

ठीक है

ठीक है हमको जैसा टाइम होगा हम उस टाइम पर आएंगे तो बता देंगे आपको कॉल करके कि हाँ और हाँ फिर हम देखते हैं आगे नहीं ठीक है आपकी ठीक ठीक नमस्ते